बचपन च अं'ऊ अपने घरै आह्ले कन्नै अपनी मम्मी भापे कन्नै बैश्णो देवी गेई ही ते बैश्णो देवी दे दर्शन करने आस्तै कटरा गेई ही ते उत्थै बड़े सारे लोग जंदे न ते माता दे दर्शन आस्तै बड़े सारे लोक जंदे न बड़े सारे होर बी जात्तरू दूर दूर दा जात्तरू औंदे न ते उत्थें बड़ा अच्छा ऐ जियां उत्थें खाने आस्तै लंगर लग्गे दा गुल्शन कुमार दा लंगर लग्गे दा लंगर जेह्ड़ा उत्थें लग्गे दा होंदा ऐ ते बड़े सारे जेह्ड़े जात्तरू न ओह् जै माता दी करदे जंदे न ते बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते होर बी बचपन च अस बड़ी जगहा घुम्मे जि'यां मानसर होई गेआ मानसर च च जेह्ड़ी मानसर झील ऐ ओह् बड़ी गै शैल ऐ दिकने गी ते बचपन च में उत्थें बी गेदी आं ते में किश्ती दा झूटा बी कीते दा उत्थें ते होर बी बड़े सारे उत्थें दिक्खने गी असेंईं लभदे न जि'यां मोर होई गेआ होर बी जियां मछलियां होई गेइयां कछुआ होई गेआ पानी दे बिच जेह्ड़े पानी दे जेह्ड़े जानवर न ओह् उत्थें लभदे असेंगी ते बड़ा शैल उत्थूं' दा नजारा ऐ ते लोक उत्थें सुक्खन कीती होंदी ते प्ही बी उत्थें ते जेह्ड़ी उनें मन्नत जां सुक्खे दा होंदा ऐ ते उत्थै मकाने गी जंदे न ते इं'या गै साढ़ा जेह्ड़ा पत्नीटॉप ऐ ओह्बी बड़ा गै ल्हाका ऐ उत्थें बी में गेदी आं ते उत्थें बी बड़ा शैल मौसम होंदा ऐ जियां गर्मी होंदी ऐ ते उत्थें बड़ा आराम कन्नै इंसान रेही सकदा ऐ ते पत्नीटॉप च अस जगहा जगहा घुम्मे दे आं ते उत्थूं दा मौसम इन्ना ठंडा होंदा ऐ कि गर्मी उत्थै स्हेई गै निं होंदी की असेंई गर्मी लग्गा दी ऐ ते बड़ा अच्छा मौसम होंदा उत्थै रैहने आस्तै असेंगी बड़े सारे उत्थै कमरे मिलदे न खाने आस्तै बी सब किश उत्थै होंदा ऐ ते सर्दियें च उत्थै बर्फ बी पौंदी ऐ ते बर्फू दा नजारा दूर दूर दा आए दे लैंदे न जि'न्ने बी टुरिस्ट होंदे न उत्थै उत्थै आइयै रौहंदे न ते बर्फू दा नज़ारा लैंदे न ते गर्मियें च उत्थै ठंडे मौसम दा नज़ारा लैंदे न